ہمارے ملک کا اتر پردیش ایک بہت اہم صوبہ ہے بہت بڑا صوبہ ہے اور اس میں مختلف زبان بولی جاتی ہیں اور مختلف زبانیں بولنے والے موجود ہیں اور اس میں جو مسلمان لوگ ہیں وہ مسل وہ مسلمان لوگ ہیں وہ اردو بھاشا بولتے ہیں اور ہندی بھاشا بولتے ہیں اور جو ہند ہندو لوگ ہیں وہ ہندی بولتے ہیں اور جو پنجابی لوگ ہیں وہ ویسے تو پنجابی بولتے ہیں لیکن نارملی ہم لوگوں کی ہندی بھاشا بولتے ہیں اور اگر آپ لوگ متھورا سائڈ چلے جائیں تو وہاں پہ برج بھاشا بولی جاتی ہے اور ہندی اردو کھڑی بولی انگلش اودھی پنجابی یہ سب بھاشائیں ہمارے ہندوستان میں بولی جاتی ہیں اور اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے ہندوستان میں بہت ساری زبانیں بولنے والے اور بہت سارے لوگ موجود ہیں اور ان کی ایک اچھی خاصی تعداد ہمارے ہندوستان میں موجود ہے